भारतमे जे छै अखन बेरोजगारी तऽ बहुत ज़्यादा आबि गेलैए जे एहिदुआरे बेरोजगारी आबि गेलैए कियाकि अखन मशीन तकनीकी जे छै ओ ज़्यादा मतलब यूज भए रहल छै ताहि दुआरे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ि रहल छै मजदूरसभकेँ काज नहि सहीसँ ढङ्गसँ भेट रहल छै जे मतलब मजदूरकेँ करना चाही ओ मशीन कए रहल छै तऽ लेकिन ई मतलब चुनौती तऽ छै लेकिन ई छै जे एक तरहसँ मतलब रोजगारो तऽ छै बहुत ढेर सारा छै लेकिन आइ काल्हि जे छै मतलब बहुत तऽ शिक्षाके तऽ बहुत चुनौतियो छै जे मजदूरसभ जे बढ़िआँसँ पढ़ि नहि पढ़ि लिख नहि सकलैए ओकरा पास नौकरी के लिए कोनो अवसरे नहि छै आइ काल्हि छोट मोट नौकरी के लिए से बहुत सारा मेहनत करय पड़ैत छै तैओपर सेलेक्ट आदमी नहि होइत छै कम सीट रहैत छै ओहिमे महामारी ज़्यादा छै आओर तकनीकी शिक्षा ज़्यादा आबि गेलैए